मां अगरि पंहिंजे सुपिननि जी कोई मां पेटिंग ठाहे सघंदी आहियां त मां हो ई ठाहींदमि कि मां हिन दुनिया जी हिकु इलाही वॾी कुरियोग्रफ़र ठही वञा मां वॾे वॾे माण्हुनि सां कम थी कयां मूंखे सम्मानित करो वञिबो वञे थो मां वरी मूंखे माधुरी दीक्षित मैम अची करे मूंखे सम्मानित थी करे हो मुंहिंजी तारीफ़ थी करे मां जेकी महिनत कई आहे उन खे उहो अप्रीशीएट थी करे मूंखे पंहिंजो इलाही नालो करिणो आहे ऐं हुन नाले खे वरी यूस करे के मूंखे सिंधियत खे वधाइणो आहे कि सिंधी छोकिरियूं बि हिन हिन जहिड़ी फ़ील्ड में नाला करे सघंदी आहिनि मां हे ई पंहिंजी को मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे हे सुपिनो आहे मुंहिंजो कि मां हेतिरो वॾो नालो के नालो कयां कि माण्हुनि खे लॻे कि कोई सिंधी छोकिरी बि हेड़ी जेड़ी फ़ील्ड में नालो करे सघंदी आहे कम करे सघंदी आहे उन खे ठाहे सघंदी आहे